اردو زبان کا استعمال ہم بہت زیادہ تر کرتے ہیں جیسے کہ اسکولوں میں مدرسوں میں مسجدوں میں ہم بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ہمیں الف با پڑھایا جاتا ہے تاکہ ہم اردو زبان کے استعمال کر سکیں اردو زبان بہت ہی اچھی اور پیاری زبان ہے یہ ایک طرح کی تہذیب آتی ہے اس میں تہذیب کے لفظ نکلتے ہیں اردو زبان بہت ہی اچھا ہے جیسے کہ ہم اسکولوں میں گئے تو ہمیں اردو میں بات کرنا ہے اردو میں بات کرتے ہیں ہمیں ہر جگہ اردو میں بات کرنا سکھایا جاتا ہے جیسے ہم گھر میں رہے تو گھر میں بھی ہم اردو زبان میں ہی بات کرتے ہیں اور بہت سارے جگہ ہم گھومنے کے لیے بھی گئے ہیں جیسے کہ بہار اور بھی جگہ ہیں کئی جلعے بھی گئے ہیں تو وہاں بھی ہمیں اردو زبان ملی ہے سننے کو اردو زبان بولی جاتی ہے یعنی کہ بہت ہی پیاری زبان ہے اس کا یعنی کہ ایک الگ ہی الفاظ آتا ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے سننے میں اور یہ بہت ہی اچھی ہے اس میں ایک طرح کی تہذیب دیکھتی ہے اچھی ہے یعنی کہ اردو زبان ہم لوگ بولتے ہیں زیادہ تر مسلمانوں میں یوز کیا جاتا ہے اردو زبان یہی سب ہوتا ہے اردو زبان بولے جیسے کہ بہت ساری ہوتی ہیں باتیں تو اردو زبان بہت ہی اچھی ہوتی ہے ہم کہیں بھی یوز کرے اردو زبان میں ایک الگ طرح کا ہی الفاظ آتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اردو زبان بہت ہی اچھا ہے ہم ہر جگہ یوز کرتے ہیں ان کو